हेलौ औ ए सोंजागोन सोंनो हागोन औ मायखौथ' नै खोथिया फोनाया दा ओम जुन मासआव खोथिया फोयो दा खोथिया फोनानै बिनि उनाव बिस पसिस दिननि उनाव खोथियाखौ

फुनाय उनाव ओ बे हाखौ फोमोन्नानै लानानै माय आबादखौ मायखौ फुखांनायनि उनाव गायो ओ गायनानै ओ गायनाय सिगां आलिखौ खोग्रोजोबो मानो होनोबा दैखौ हमथानांगौ ना दैखौ दैखौ हमथायाब्लाथ' हाया गोरान जायो गोरान जायोब्ला माय आबादा जाया हाग्रा जायो बेनि थाखायनो आलि खोनाया गोनांथि आरो दै बारा जाब्लाबो बेखौ नायफा नायफा नायनांगौ मानो होनब्ला दै बाना जायोबा बेखौ दान्नानै ओ दान्नानै हरनायनि राहा लानांगोन माय गायनायाव हासारखौ बाहायनोबो हायो आरो बाहायाबो बाहायाब्लाबो जायो बेयो नोंनि सायाव मानो होनब्ला हासारा माय जानायनि सायाव दिपेन्द खालामो माया मा रोखोमनि जादों जायाखै बेखौ आरो हासार होयोब्लाबो जोङो ओ माबा गोबोरखि हासार होनाया मोजां ओ गोबोरखि हासार गोबोरखि हासारनि अनगा गुबुन हासारखौ होब्ला जेरै इउरिया फथासबो थायो ना इउरिया होयोब्ला हाया इसे थैयो बेवहाय हा थोयोब्ला नोङो ओ नेक्स्त बाराव नोङो बे हासारखौ होफिन्नांगौ जायो ओमफ्राय लासै लासैनो बे हायाव मोनसे पयजन जानानै थायो ओ बिष बेहाय आबादा जानो नागिरा थैबाय थाग्रा जायो बेखायनो बायु बै जिरोखोम जोंनि आबहावानि हासार जेरै गोबोरखि आरो फिफां लाइफां सेवनानै जमा माबाखौ जुदि गोबोरखिजों मिसायनानै गायनाय सिगां ओ होयोब्ला बेहाय मोजां जायै जेबो आबादआ रियेक्सन जाया मोजाङै मोजां जाफुंसारो जेरै नों फिथाइखौ लुबैदों बिदि आरो इउरिया होयोब्ला नोंनि बे आबादआ मा रोखोम जादों होनो हागोन होनाया किन्तु नों सान्नांगोन आबाद होयोब्ला बे हाया जे माबा जायो मा होनबा थैयो थैयोब्ला नेक्स्त टाईमाव मावनायाव इसे आबाद मोन्नाय समाव दिखांनाय समाव इसे माबा जायो खम जायो ओम जोंनि जायगायावथ' फाथोआथ' फोबायानो बेखौ जोङो दा बै माबायावनो फोयो फागुन सैत्र' मासआवनो फोयो फाथोखौ फाथोआ दा दा देरबाय ओमहो दा फाथो फोनाय सम गैला दा माय गायनायनि आबाद माय गायनायनिसो सम

औ औ ओम दे ओम थेंक इउ